ہلو گڈ ایوننگ سر سر یہ كہہ رہا تھا كہ آپ ٹریول ایجنسی سے بات كر رہے ہیں

ایكچولی سر آپ كا نمبر مجھے ایک دوست سے ملا تھا مجھے پتہ چلا كہ آپ كافی افورڈیبل ریٹ پہ جو ہے كار پرووائڈ كرتے ہیں ایكچولی دراصل سر ركوائرمنٹ میری یہ تھی كہ ہم اور ہمارے ٹوٹل سات لوگ ہیں اور ہم لوگ کا یہ لكھنؤ میں سیكھا برڈ سنچوری ہے وہاں پہ جانے كے لیے کیب آپ كی گاڑی بک كرنا چاہتے ہیں سر كیا قیمت ہوگی اس كے لیے ہاں بٹ یہ سات ہزار روپئے تو بہت زیادہ ہے بہت دور بھی نہیں ہے ڈسٹنس بھی نہیں ہے یہ برڈ سنچوری ہمارے یہاں سے لكھنؤ سے پندرہ ہی بیس كلو میٹر ہیں جی سر جی سر تو سر اس كے لیے ابھی پیمنٹ كرنا پڑے گا یا جب كار آ جائے گی تب ہمیں پیمنٹ كرنا پڑے گا میں اگری ہوں اوكے سر تھینک یو سر نو سر